त राजस्थान जे सियासी टोलनि या सियासी जमाइतुनि जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त हिते को बि सूबाई पार्टियूं आहिनि कोन या त मुंजी ॼाण जेका आहे उहा सियासत में ॾाढी महदूद आहे त हिन करे मां वधीक ॻाल्हाए नथो सघां त इन करे मुखे लॻे तो त को बि सूबाई तौर ते पार्टी हिते मौजूद काने हिते ॿ जेके अवामी तौर ते मौजूद हिंदुस्तानी में पार्टियूं आहिनि उहे ई वारे वारे सभु हिकदार में अचनि थियूं ऐं उहे आहे आहिनि बीजेपी ऐं कांग्रेस जेकॾहिं मां हिननि जी हिननि जे किरदार जी ॻाल्हि कयां राजस्थान जी ईस्ट राजस्थान सूबे जी तरक़ीअ जे लिहाज़ सां त मूंखे ईअं लॻे थो हिननि ॿिन्हनि पार्टीयुनि राजस्थान जी तरक़ीअ में को बि योगदानु कोन्हे राजस्थान अॼ बि ॿियनि सूबनि जे बनिसिबत ॾाढो पुठिते रहियलु आहे ऐं हिते कुझ बि तरक़ी नथी थिए मतिलबु हींग लॻी पई आहे त मूंखे हीअं लॻे थो त हिननि जो न त राजस्थान जी तारीख़ में को योगदान आहे ऐं न वरी हुन जी तरक़ीअ में को योगदान आहे